पयलें हांव तुमकां भांगरा विशीं सांगतां आमच्या हांगा गोंयात इल्ली भांगराची खूब आवड नायी म्हणत जाल्यार सगळ्यांक आसता ती बायलांक तर खूब आसता कितलेंय म्हारग जावं दुकान भांगराच्या दुकानान गेल्यार सदांच बायलांची गर्दी आसताच थंय पूण लोक म्हणटात गोंयांत इल्ली चड म्हणून आसतय एखादींय हांव नकळो पूण म्हाका सुद्दां आवड आसा ना म्हणत जाल्यार हांगां पयलीं भुरग्यांक जातना पयलीं भरपूर भांगर म्हणजे माश्कोत कांकणां चली आसत जाल्यार गळ्यांत सरपळी ही आसताच आवय बापुयूय करता आजी आजो आपल्यालें म्हूण करता मागीर आतें करता मावशी करता अशें करून ते भुरग्याक भरपूर भांगर आसता सरपळ्यो कांकणां चली आसत जाल्यार आं चल्याक म्हण फक्त सरपळी आनी आतां म्हण तूं कडे म्हूण कितें करतात चल्यांक किवां माश्कोत बी पूण चलयां कडेन भांगर भरपूर आसतालें मागीर तांकां आवय बापायक चिंता चलयांक लग्न करतना भांगर कितें कितें दिवपाचें ते सामकें ना जाल्यार सुद्दां ना करी ना जाल्यार सुद्दां भुरग्यांक भागर केल्या शिवाय आवय बापूय केन्नाच रावना रा करताच तो आपल्याक पळय शक्य जाता तो करता हांगा गोंया गोंया म्हणजे कितें पाटली कांकणां मागीर तरेकवार तीं भितर कसलीं कसलीं नवीन नवीन काक काकणां करतात तीं मागीर तोडो आनी गळ्यांत छडो किंवां हार किंवां आपल्याक जमता तें पूण हें कमपल्सरी पयलीं दिवंकूच जाय आशिल्लें पण खरी गोंयची परंपरा म्हणटा ती पाटली डब्बल गोट म्हणजे दोन गोट मागीर कांकणां मागीर तातूंत मोटीं कांकणां पिड्डुके कांकणां तीं सगळीं येतात आनी ताचे निम्माणें मागीर तोडो त्या तोड्यांतूय खुबशें आसता मोटो तोडो बारीक तोडो जाळयेचो तोडो स खूब आसता पिड्डुकां कांकणां तर तरेकवार करतात पूण गोंयांत इल्लें आमचें भांगराचें खूब सगळ्याक आसता तें हांव खयूंय वता तेन्ना पळयतां सगळ्याक बेळगांव बिळगांव तर सगळ्यांचे हाता आसता पूण फामादूय खूब आमचें गोंय आसा भांगरा बाबतींत गोंयकारांक भांगर खूब जाय म्हणून पूण आतां तितलें भांगर करून दवरता भितर पण वाप सामकें पयलीं बशेन पळय सगळें वापरतालीं तशें वापरनात फक्त आपले घरांतच जर कितेंय लग्न बी आसत तर सगळें पाटली गोट कांकणा आनी कितलींय गळ्याकूय बी भरपूर घालतात माथ्याक सुरंगां वळेसर घाल लाय माळटात मागीर चंद्र म्हण आसता मागीर जाळी म्हण आसता किंवां कडकडी फुलां म्हण आसतात तें फक्त आपले घरांत जर आपलें कार्य आसत तर घालतात पूण कोरून दवरतात भितर बँकेच्या लॉकरांत आनी घालता आसतना कोणागेर पळय बाय सोयऱ्यांचें लग्न फ्रॅण्डाचें लग्न आसा तेन्ना आपलीं जाय तींच दोन दोन कांकणां किवां तोडो थोडो घालून थोडें भांगर घालून वतात पूण कोरून मात सग आवड सगळ्यांक आसा बायलांक तर भरपूर आसा आनी तें करून आपले लॉकरांत दवरतात तीं आनी फक्त आपलें कार्य आसता तेन्नाच काडटात पण तांकां भांगराची आवड आसा ही खरी गजाल